हेयर ऑयल कोई भी हेयर ऑयल हेयर केश किंग है हे हेयर फ़ॉल के लिए केश किंग सेसा और किओ कार्पिन कोई भी ऑयल हो आज की डेट में इतना खराब आ रहा है कि कोई भी तेल अगर एक बार यूज़ करो दो बार यूज़ करो तो इतना ज़्यादा बाल टूटने लगता है इतना ज़्यादा हेयर फ़ॉल होता है जिसका कोई हद नहीं सारे के सारे बाल झड़ जा रहे हैं कोई भी ऐसा ऑयल है ही नहीं कि जो लगाने के बाद बाल का मतलब हेयर फ़ॉल्ज़ रुक जाए हेयर फ़ॉल रुकते ही नहीं हैं बहुत सारे ऐसे मतलब इतने सारे उसमें प्रोडक्ट उई जो हेयर ऑयल होता है उसमें इतने सारे केमिकल्ज़ होते हैं जिनकी वजह से हमारे बालों की जड़ें एकदम कमज़ोर हो जाती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टूटने लगती हैं